मार्शल आर्ट के मार्शल आर्ट कन्नै तुं'दा मतलब कि कोई बी गेम मार्शल आर्ट खेलने कन्नै कोई बी गेम खेलने कन्नै तुं'दा

अगर ओह् डेली वाक करा दा डेली जां कुछ खेला दा ओह्दे जेह्ड़ी ओह्दी टैंशन होनी ना टैंशन बड़ा जैदा ओह्दा दमाक ना बड़ा जैदा रलीफ करने टैंशन बड़ी जैदा इयां पिच्छें होई जाना और इ'यां गै पढ़ाई दे कन्नै कन्नै गेम खल्हाना बच्चे गी गेम खल्हाना कुछ गेमां ऐसियां होंदियां ओह्दे बिच्च बच्चे दा दिमाक लगदा जि'यां तुस चैस्स लाई लैओ और बड़ी जैदा गेमां होंदियां जैसे जि'यां तुस खो खो लाई लाओ खो खो होई गेआ क्रीयेशनल गेम्स बोलदे उ'नें ई ओह् गेमां होइयां बड़ी जैदा गेमां ऐसी ऐसियां होंदियां कि ब्हौत ही जैदा मतलब कि इ'यां गेमां बड़ियां गै जैदा होंदियां कि जुं'दे कन्नै बच्चे दा केह् होंदा बच्चे दा दमाक बच्चे दा दमाक जेह्ड़ा बड़ा जैदा शार्प बनी जंदा गेम दे कारण बी पढ़ाई दे कारण ते बनदा बनदा पढ़ाई कन्नै इक इक पढ़ाई इक स्टडी करदे करदे पढ़ाई करने कन्नै इक कन्नै गेम बड़ी जैदा जरूरी ऐ क्योंकि गेम इक ऐसी चीज ऐ एह् बच्चे दा माइंड सैट्ट पूरा सैट्ट करी ओड़दी और उस्सी फ्रीली माइंड करदी बच्चा ओह्दे कन्नै खुश होंदा खुश होने कन्नै ओह्दी बच्चे होंदे कि गेम खेलने कन्नै किन्ना खुश होंदे खुश होने दे कारण उं'दा माइंड जेह्ड़ा ऐ कोई बी अगर कोई टैंशन होगी कोई इ'यां कुछ बी अगर कोई सोच बगैरा होई कोई उल्टी सिद्धी सोच जि'यां टैंशन हो कि घरों इ'यां होना उ'आं होना ओह् रलीव होई जंदी पूरी टैंशन खतम होई जंदी और बच्चे दा पूरा माइंड गेमा दे वजाह् कन्नै इ'यां पूरा फ्रैश होई जंदा बड़ी गै जैदा इम्पोर्टैन्ट ऐ बड़ा गै जैदा जरूरतमंद ऐ जेह्ड़ा साढ़ी गेम ऐ गेम सानू खेलना मार्शल आर्ट कोई बी मार्शल आर्ट खेलना बड़ा जैदा जरूरी ऐ